लॉकडाउनमे हमसब खाना बनबऽके लेल पहिले ओतेक नीक जकाँ नहि बना पाबी तऽ लॉकडाउन भऽ गेल तऽ घरसँ बाहर नहि निकलि पाबी घरमे बैस कऽ हमर साउस छथिन तऽ ओ माँ जकाँ छथिन ओ हमरा सीखेलखिन तऽ हमसब बनेलहुँ हमसब पहिले छनका बनेनाइ सीखेलखिन जे लॉकडाउनमे लोक भोरे उठि कऽ गरम पानि पिबैत पिलहुँ सब आदमी बच्चा सबके अपने पतिके साउसके ससुरके सब आदमी पिलहुँ तखन चाय बना कऽ पीबी राति कऽ सूतऽ कालमे दूधमे हल्दी धऽ कऽ पीबी छनका बनाबी तुलसीके पात ओहिमे दी मरीच दी आदि दी सब दऽ कऽ हमसब सब आदमी पीबी हमर साउस सीखेलखिन बुजुर्ग छथिन ओ सब सीखेलखिन हम सीखऽ के कोशिश कयलहुँ तऽ ई बनेलहुँ कयलहुँ ओहिके बाद मीट खस्सीके मीट लबथिन अथी कऽ कऽ तऽ ओकरा फेर बनऽबियै धोयै ओकरा धोलहुँ पानिमे गरम पानि धऽ कऽ पहिने ओकरा धोलहुँ तखन ओकरा ओहिमे सब मसाला सब मिलेलहुँ हरदि देलहुँ धनि देलहुँ मिरचा ई देलहुँ नमक देलहुँ सब दऽ कऽ ओकरा मिलेलहुँ फेर पियाज कटलहुँ ओकरा धोलहुँ ओकरा बन सबके मिलेलहुँ फेर हमसब कूकरमे बनाबैत छियै तऽ की कयलहुँ कूकरके धोकऽ आ चढेलहुँ कभी गैसो पर बना लेलहुँ कभी चूल्हो पर बना लेलहुँ जेहन जे अथी रहल तऽ बनेलहुँ तऽ चूल्हा पर बनेलहुँ तऽ ओकरा आँच पजारि लेलहुँ पहिले कूकर धऽ लेलहुँ ओकरा तेल धयलहुँ फेर जीर धयलहुँ जखन ओ जरि गेल जीर बुझलहुँ जे आब ई जीर कारी भऽ गेल तऽ ओहिमे मीट धऽ देलहुँ सबकिछु मिला कऽ रखने रहलहुँ तऽ सबकिछु पियाज सबकिछु मिलाके धयने रहलहुँ ओहिमे धऽ देलहुँ आ तखन सबके मिलेलहुँ लारलहुँ तैजपात आ जीर धऽ कऽ फोरन हमसब दै छियै देलहुँ ओकरा मिलेलहुँ लारलहुँ चारलहुँ जखन लारैत लारैत बुझलहुँ जे आब लाल भऽ गेल आँच धीरे धीरे धयलहुँ तऽ ओहिमे फेर रस दऽ देलहुँ रस दऽ कऽ ओकरा फेर बंद कऽ देलहुँ दू तीन सीटी लागल तऽ ओहिमे भऽ जाइत छै तखन ओकरा हमसब उतारि देलहुँ फेर भात बनेलहुँ सब आदमी खयलहुँ पिलहुँ फेर अंडा रहल अंडा अंडा ओहि टाइममे बहुते कहै खाए लए आदमीके गरम खाए लेल तऽ गरम अंडा मंगेलहुँ अंडा मंगेलहुँ ओकरा उबाललहुँ उबालि कऽ ओकरा फेर सब्जी खाएके मन भेल तऽ ओकरा फेर की कयलहुँ अंडाके तरि कऽ हटा लेलहुँ फेर ओहि तेल देलहुँ तेलमे जीर तैजपातके फोरन देलहुँ पियाज काटि कऽ रखने रहलहुँ इमहर मसाला सब कऽ एगो बाटीमे धऽ लेलहुँ टमाटर काटि कऽ धऽ लेलहुँ तऽ पहिले फेर हम ओ सँ ओ लोहिआमे करैत छी हमसब ओकरा फेर लोहिआ एगो माछ बला लोहिआ अलग रखलहुँ सबकिछु माछ बला लोहिआ ओकरा धयलहुँ जीर तैजपातके फोरन दऽ कऽ ओ अंडाके पहिले उबालि लेने रहलहुँ ओ तेल तऽ ओहिमे रहबे कयल जीर तैजपातके फोरन दऽ कऽ ओहिमे फेर पियाज देलहुँ फेर मसाला रहल से देलहुँ टमाटर सब देलहुँ जे ओकरा खूब भुजलहुँ भुजि कऽ बुझलहुँ जे आब लाल भऽ गेल सुगन्ध आबऽ लागल ओहिमेसँ ओहिमे पानि दऽ देलहुँ पानि दऽ कऽ खूब जखन बरकऽ लागल जे आब खूब खदकैत छै ओहिमे अंडा दऽ कऽ हटा लेलहुँ ई सब हमसब बना लैत छियै कऽ लैत छियै लॉकडाउनमे हमसब इहे सीखलहुँ इहे बनेलहुँ बैसलमे की करू बाहर निकलनाइ मुश्किल रहै नहि निकलऽ के रहै तऽ घरमे बैसल बैसल ओतबे हमसब करी